बचपनमे हम सभ हमरा लेल बहुत खास रहै कि हम सभ बहुत मित्र एहन छलहुँ जे आपसमे भाय जकाँ रहै छलहुँ हम सभ जाहि इसकुलमे पढ़ै छलहुँ ओतौ एक दोसरेके प्रति प्यारसँ रहै छलहुँ कहियो झगड़ा नहि करै छलहुँ आपसमे प्रेम सँ रहै छलहुँ कहियो किछु आपसमे भेबै नहि कयल लागै नहि छलै कि एक भाय नहि छी ओइके बाद ई याद अछि कि जखन इसकुलमे हम सभ परीक्षा दै छलियै तऽ बढ़िआँ नम्बरसँ जखन पास होइ छलियै आओर रिजल्ट मतलब परीक्षाफल लऽके घर अबै छलियै तऽ पपा खुश भऽ जाइ छलखिन ओइके बाद जे छै इसकुलमे परीक्षाफल नीक अबै छलै तऽ हमरा सभके बहुत तरहके पुरस्कारो भेटै छलै एगो चीज आओर याद यऽ कि हम गणितमे जे छै हमरा हमेशा सँ जादा नम्बर अबै छलै किएक कि एक बेर गणितमे हम जे छै से हमरा बहुत कम नम्बर आयल तऽ हम अपने आपके हमरा बहुत खराब लागल तऽ ओइके बाद हम प्रण कयलहुँ कि नहि हमरा किछुमे आबै नहि आबै लेकिन गणितमे हमरा बहुत सभसँ जादा नम्बर अनबाक यऽ तऽ हम ओइ बेरसँ गणितमे ध्यान देलहुँ एकर परिणाम भेल कि हमरा बहुत नीक नम्बर सभ नम्बर सभ आबै छलै एक सएमे एक सए नम्बर तऽ हमरा बहुत बेर आयल ओइके लेल हम बहुत अपने आपमे खुश होइ छलहुँ कि वाह हम एक सएमे एक सए पूराके पूरा नम्बर लऽ अनलौँह पप्पो सभ बहुत खुश होइ छलखिन हमरा देखिकऽ कि नहि ई बचपनके लेल आगाँ जाके ई किछु करतै आगाँ जाके से ई किछु करतै